असांजे हिते गांहिंयूं पालण यो सुठो ई धंधो आहे हुते गा गांहियुनि जो खीर ऐं मेंहिंयुनि जो खीर बि सुठो ई मिलंदो आहे छोकी उन मां खीर खीर मां पनीर गिहु ऐं ऐं न हर तरह जूं मिठाइयूं ठाहियूं वेंदियूं आहिनि उन जो हिते सुठो ई धंधो थींदो आहे